قانونی دستاویز کو بنوانا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے جیسے مثال کے طورپر ہمیں راشن کارڈ بنوانا ہے یا آدھار کارڈ بنوانا ہے یا اِسی طریقے سے لائسنس بنوانا ہے گاڑی کا یا اور سارے اِسی طریقے سے بہت سارے کارڈ یا اور ڈوکیومنٹس وغیرہ جو بھی بنوانے ہوتے ہیں تو اُن کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت پڑتی ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے اِس لیے کہ یہ اِس کو بنواتے وقت جس حساب سے جو دستاویز ہوتا ہے اُسی حساب سے الگ الگ آفس میں اور دفتر میں ہمیں جانا پڑتا ہے جیسے مثال کے طور پہ راشن کارڈ اگر ہمیں بنوانا ہوتا ہے تو اُس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آن لائن کرنا پڑتا ہے اور آن لائن کرنے کے بعد پھر اُس کے بعد گا گرام پردھان سے بھی اُس کی مُہر اور سائن وغیرہ لے کے پھر بلاک پہ جانا پڑتا ہے بلاک سے اِسی طریقے سے پھر تحصیل پہ جانا پڑتا ہے تحصیل پہ پھر وہاں سے سگنیچر وغیرہ ہو کے پھر اُس کے بعد وہ لوگ مطلب اپنا پورا پروسیس پورا کر کے پھر اُس کے بعد سائن وغیرہ کرتے ہیں پھر آن لائن کر کے چڑھاتے وڑھاتے ہیں تو اِس طریقے سے مطلب قانونی دستاویز بنانا بنوانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اِس کے لیے کہ اِس کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اِسی طریقے سے مطلب محنت زیادہ ہے